हैलो एह् राधेश्याम जी होर बोल्ला दे न हां नमस्ते जी एह् में ना में जम्मू तों बोल्ला नी आं ते गैह्ने बनाने हे एह् अच्छा मेरे मुड़े दा ब्याह् ना मुड़े दा ब्याह् मुड़े दा ते लाड़ी ताहीं गैह्ने बनाने हे आं आं पूरा सैट चाहिदा ते ओह् में ना रानी हार चाहिदा ठीक ऐ ते फिर छोटा सैट बी चाहिदा हार कन्नै ते मैच करै जेह्ड़ा कड़े चाहिदे डोगरी कड़े चाहिदे होर टिक्का चाहिदा चांदी दा बी समान चाहिदा आं ओह्बी चाहिदा सारा कुछ पायल पायल आं पैरें च जेह्ड़ियां चांदी दियां नेईं बड्डी बड्डी नेईं ओह् जेह्ड़ियां बिच्छियां निं पांदियां न चांदी दियां होंदियां जेह्ड़ियां ओह्बी चाही दियां ठीक